आङो नारजि ओंख्रिखौ मोजां मोनो संनो आङो अमा बेदरजों नारजिजों आं अमा बेदरखौ एवनानै लाखानानै एवनानै खांनानै दोननानै आङो नारजिजों खारदैजों एग्लिनानै साम्ब्राम बानलु होफबनानै सागंजों साग्लिनानै आङो साग्लिखांनानै आङो अमा बेदरखौ होनानै होसननानै सङो आङो बिदिनो जायो आङो साग्लिनानै साग्लिखां माखां आङो अमा बेदर एवखानायखौ नारजिआव होस'ननानै आराम माबायो